आप शिवानी फ़्लावर शोप से बात कर रही हैं मैम मुझे गेंदे के फूल चाहिए थे आपके पास क्या रुपए किलो चल रहे हैं फ़िलहाल आपके पास कौन सा गेंदा है वो पीला वाला है या वो जो अपना अपना औरेंज कलर का आता है वाला गेंदा है आपके पास दोनों कलर के गेंदे के फूल हैं दोनों सेम प्राइस पे ठीक है मुझे मैम है ना गेंदे के फूल चाहिए थे काफ़ी सारे लगभग सौ किलो है ना दो तीन बोरे और भी लग सकते हैं हमारे घर पे शादी है तो हमें पूरा घर सजाना है उसके लिए हमें कम से कम दो तीन बोरे फ़िलहाल तो सौ किलो चाहिए उसके बाद फिर दो तीन बोरे हम एक्स्ट्रा बुलाना ही बुलाएंगे तो आप हम कितने तक के दे पाएंगे उसपे कितना डिस्काउंट कर पाएंगे पर किलो पे बीस परसेंट डिस्काउंट पर किलो पे बीस परसेंट मैम थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए काफ़ी कम हो जाएगा बीस परसेंट मैम मार्केट से आप वैसे भी प्राइज़ काफ़ी हाई बोल रहे हैं हमने मार्केट हमने मार्केट पे मार्केट में पता किया था वो लोग हमें डेढ़ सौ रुपए किलो तो फ़्लार ही दे रहें वो उसपे और वो डिस्काउंट करने की बात भी कर रहे थे हमें फ़िलहाल सौ किलो फूल चाहिए मैम

मैम आपके फ़्लावर्स कहाँ से आते हैं महाराष्ट्र से आते हैं या आप यहीं लोकल में ही लगाते हैं फ़्लार क्योंकि मैम काफ़ी सुना हुआ है महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के फ़्लावर्स के बारे में काफ़ी सुना हुआ है ना काफ़ी अच्छी वेराइटी वेराइटी होती है वहाँ गेंदे के फूलों की तो मैम गेंदे के फूल का साइज क्या है छोटा है या बड़ा है ठीक है मैम मैं कोशिश करता हूँ आने की आप फ़िलहाल सौ किलो तो बुक कर ही दीजिएगा ओके मैम थैंक यू अभी दो तीन दिन में जी मैम धन्यवाद मैम हम वो वहाँ आके डिस्कस कर लेंगे जी मैम थैंक यू